جی ہیلو ہاں سر ہاں ہاں ہاں گڈ مارننگ سر کہے کہ ابھی جو ہم یہاں جاب کر رہے تھے اور وہ کام وہاں کر رہے تھے رہنے میں دشواری ہو رہی تھی اسی بنا پر ہم جو ہے سو فلاں جگہ وہ مسجد کے بغل میں ہم ڈیرا لیے اور وہاں پر جانے کے بعد وہاں کا پتہ جب گئے اس مکان مالک کے پاس دینے کے لیے تو ان کا کہنا ہوا کہ آپ جو ہے سو اپنے اکاؤنٹ میں بھی اپنے تفصیلات کو جو ہے سو یہاں کا ایڈٹ کر کے ڈلوائیے تاکہ کسی طرح کی بات اگر ہو تو آپ اس ثبوت کو جو ہے سو اس کے سامنے پیش کر سکیں جی سر جی سر جی سر اوہ ہیلپ لائن میں کال کرنا پڑے گا

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب ہاں ہیلو سر ہاں سر ابھی ہم کال کیے تھے آپ کے برانچ پر جی تو کال کرنے کے بعد ان کا کہنا ہوا ہے کہ آپ جو ہے سو ہیلپ لائن میں کال کریں اور آپ کے بارے میں بتائے ہیں کہ ان کو آپ اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات جو ہے دیں تو میں جو ہے سو یہیں اسی پتے پر جو ہے مسجد کے بغل میں آ گئے ہیں اور یہاں ڈیرا لے لیے ہیں جی جی جی جی جی ہاں مقام پپرولیا پوسٹ ارڑیا ویا تلہاپت گنج جامع مسجد پپرولیا کے بغل میں جی سر جی سر اوہ ٹھیک ہے تو سر کل ہم ایسا تو آدھار کارڈ کی ضرورت پڑے گی جی جی جی جی آدھار کارڈ تو ہے میرے پاس واٹس ایپ کر دیں گے تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کل ہی لے کر کے آ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک